हम धार्मिक स्थल पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं हम एक बार वाराणसी गए थे और अपने विश्वनाथ मंदिर घूमने गए थे वहाँ बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा स्थापत्य कला है वहाँ सभी सुव्यवस्थित तरीके से चीज़ें हैं आने जाने का रास्ता वहाँ पर मंदिर का सौंदर्य बहुत अच्छा है जब भी हम वाराणसी जाते हैं तब एक बार दर्शन ज़रूर करते हैं एक बार हम अस्स और एक बार हम अस्सी घाट गए थे तो वहाँ बहुत अच्छे चीज़ें देखने को मिला बहुत मनोहर दृश्य था वहाँ गंगा जी का तीर था बहुत अच्छा लगा और हमारा यह जब समुद्र समुद्र के किनारे हम जब गोया गोया गए थे तो वहाँ बहुत अच्छा देखने को मिला बहुत अच्छे अच्छे दृश्य थे इस पेड़ पेड़ वनस्पति बहुत अच्छे थे वहाँ पर अच्छा लगा देखने को घूमकर फ़िर भी अगर को मिलेगा मौका तो फ़िर जाया जाएगा हमारे मंदिर हमारे भारत की संस्कृति का एक सुव्यवस्थित और संस्कृत तरी संस्कृत तरीका है संस्कृत हमारी सनातन संस्कृति बहुत ही विस्तृत है हमारे पश्चिम हमारे पूर्वोत्तर भारत उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अनेकों मंदिर हैं जैसे कामाख्या का मंदिर बहुत अच्छा लगता है वहाँ गए थे इसके बाद यह यह पाटनदेवी का मंदिर गए थे और विंध्याचल जी विंध्याचल भगवती के यहाँ मंदिर वहाँ गए थे बहुत अच्छा लगा वहाँ के परिदृश्य बहुत ही मनहोर हैं वहाँ पर हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे थे अब अगर मौका मिलता है तो फ़िर जाने का गो मन है हमारे रिश्तेदार लोग अच्छे हैं और रिश्तेदार लोग हमारे जैसे इलाहाबाद वारा इलाहाबाद वाराणसी और गोरखपुर इत्यादि स्थानों पर रहते हैं और बे मैं कई बार वहाँ घूमने गया हूँ रेलवेज़ से अपने रेलवे स्टेशन से होकर अच्छे आरामदायक फ वहाँ पर गए हम और उन लोगों से बात की अच्छा लगा हमारे ऐतिहासिक धरोहर आगरा आगरा एक अच्छा स्थान लग देखने को लगता है वहाँ पर अब जाने का मौका अगर मिलेगा तो ज़रूर जाएँगे जो हमारा आगरा का किला है वह बहुत अच्छा लगता है भारत का लाल किला है वह हमारा धा भारतीय धरोहर है अच्छा लगता है देखने जब भी हम दिल्ली जाते हैं एक बार ज़रूर संसद भवन की ओर प्रस्थान करते हैं और वहाँ का परिदृश्य देखते हैं और वहाँ का विश्वविद्यालय बहुत अच्छा है हमारा गाज़ीपुर बहुत ही मनोहर प्रदिस्य परिदृश्य है कौरव ऋषि का मंदिर है परशुराज गी का मंदिर है वहाँ पर भी गए थे हम ऊ तो अच्छा लगा घूमने में देखने में वहाँ का स्थापत्य कला बहुत अच्छा है जब भी हम अपने भारतीय संस्कृति को देखते हैं उनके मंदिरों मंदिर की नक्काशी बहुत अच्छे लगते हैं जैसे हमारे खजुराहो का मंदिर है वहाँ भी है जबलपुर जब जाते हैं तो वहाँ भी घूमने का अवसर मिलता है